आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनि गेजेराव गाहाय हारिमुफोरनि फारागथिफोरा गुबुन गुबुन मानोना बर'नि गाननाय जोमनाया जेरै दख'ना ब्लाउस आर'नाइ साद्रि आरो हौवाफोरनिया गामसा आरो आर'नाइ आरो गुबुन हारिफोरनिया जाहैबाय सारिफोरजों दिन्थियो जेरै मोसानायाव बर'नि मोसानायफोरा बागुरुमबा देमसि मोसानाय बायदिफोर आरो गुबुन हारिफोरनि मोसानाया गोबां जुदा जुदा जानाय जुदा जुदाखौ नुनो मोनो हारि लायै हारि गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जेरै बर' फोरनिआव फारसेनिफ्रायनो गाननाय जोमनाय राव रायज्लायनाय कालचार गासैयावबो नुनो मोनो आरो गुबुन हारिफोरनियावबो नुनो मोनो जानाय लोंनायनि बिथिङावबो गुबुन गुबुन जायो आरो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय फोरावबो जुदा जुदा जायो आसामाव बेबादिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जायो